आजकल न्यूज़ मीडिया हमलोग के लिए बहुत मददगार रहै छै काहेके लिए ओ दूर दूर के सभी जगह के न्यूज़ खबर हमलोग के लिए हमलोग के समाने हमलोग के घर पर हमलोग के पहुँचाबै छै काहेके लिए न्यूज़ मीडिया के वजह सँ हमलोग दूर दूर के खबर अपन घर बैठले भी देख सकै छी न्यूज़ मीडिया सँ हमलोग के जीवन बहुत आसान हो गेलो छै आब हमलोग के दूसरे जगह के खबर जानै के लिए कहीं आओर जायके जरूरत नहि परै छै न्यूज़ मीडिया हमलोग के बहुत ही ज्ञानवर्द्धक चीज के बताबै छै आओर हमलोग के देश दुनिया मे कोन कोन चीज हो रहलो छै ओ सब के बारे मे बताबै छै न्यूज़ मीडिया सँ हमलोग के बहुत मदद होइ छै जाहिसे की हमलोगके जनरल नॉलेजके बारे मे की सामान्य ज्ञान बहुत जादा पता चलै छै एकरा सँ की हमलोग के देश दुनिआ अन्तराष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर कोन कोन से घटना घटित हो रहल छै ओ चीज के बारे मे हमलोग के बहुत अच्छे से ज्ञान मिलै छै बहुत अच्छे सँ जानकारी मिलै छै और ई हमलोग के लिए आगे भी बहुत मददगार साबित होइ छै न्यूज़ मीडिया हमलोग के देश दुनिआ के खबर के साथ साथ हमलोग के अपन क्षेत्र के खबर के बारे मे भी बताबै छै और आगे के होइ वला घटना के बारे मे भी हमरालोग के बताबै छै ई हमलोग के राजनीती से भी आओर खेल कूद से भी जानकारी प्राप्त होइ छै न्यूज़ मीडिया सँ हमलोग अलग अलग तरह के जानकारी प्राप्त करि सकै छियै जकरा मे खेल कूद हो गेलै हमलोग के भी कोइ जे हमलोग चाहै छियै जे हमलोग के पसन्द छै ओ सब क्षेत्र के बारे मे भी हमलोग के पता चलै छै जैसे नृत्य कला के क्षेत्र मे या फिर जे भी क्षेत्र मे जे हमलोग के पसन्द रहै छै हमलोग ओ पसन्द के न्यूज़ चैनल देख सकै छियै और ओ हमलोग के बहुत ही लाभकारी होइ छै और हमलोग के बोहोत ज्ञानवर्द्धक होइ छै न्यूज़ देखते देखते हमलोग अलग अलग जानकारी प्राप्त करै छियै जेकी हमलोग के लिए आगे फलदायक होइ छै जाहिसे की सामान्य ज्ञान के जानकारी हमलोग के लिए परीक्षा मे लाभदायक होइ छै हमलोग के देश दुनिआके बारे मे खबर पता चलै छै आओर जेभी हमलोग के दुनिआमे हो रहल छै जे भी हुए बला छै ओकर भी हमलोग के आगे के आभास होइ छै आगे के जे भी प्रिडिक्शन होइ छै ओ सब हमलोग के पता चलै छै हमलोग के भी ज्ञानवर्द्धक मिलै छै की हमलोग के वैज्ञानिक लोग के भी वैज्ञानिक सफलता और असफलता के बारे मे पता चलै छै और आजकल की चाँद जैसे की चन्द्रयान तीन लॉन्च होलो रहै ओकरो बारे मे हमलोग के न्यूज़ चैनल सँ बहुत सारी जानकरी मिललै की बिना न्यूज़ चैनल के ई सब पॉसिबल नहि रहै और ई न्यूज़ चैनल हमलोग के बहुत जादा सफलता मे आगे बढ़ाए रहलो छै हमलोग के लिए बहुत ज्ञानवर्द्धक छै आओर आजकल किसान के उद्योग के लिए सरकार ने बहुत सारा योजना बनेलको छै ताकि ओकराके आर्थिक सहयोग मिलै आओर उनकाके खेती करै मे भी सहयोग मिलै ऊनका खेती अच्छा आओर ऊनकर खेती मे उन्नति हुए एकरा लिए सरकार बहुत सारा योजना चलेलको छै जेकरा मे छै प्रधानमंत्री कृषि योजना प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाइ योजना प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना और प्रधानमंत्री किसान जन धन योजना ई सब योजना सँ किसान के बहुत लाभ पहुँचै छै ऊनके खेती करै के साथ साथ ऊनके लिए भी आर्थिक ऊनका सहयोग मिलै छै जेकरा सँ ऊलोगके स्थिति अब ठीक हो रहलो छै और ऊनके स्थिति मे सुधार आबि रहलो छै ऊनके स्थिति मे सुधार के साथ साथ ऊनके खेती मे भी सुधार आबै छै आओर ऊनका के फायदा पहुँचै छै आओर ओ दूसरा के भी फायदा पहुँचाबै छै ऊनकर फसल जब जादा दाम पर बिकै छै तऽ ऊनका के लाभ होइ छै और हमलोग के लिए भी बहुत लाभकारी होइ छै अगर फसल अच्छा होइ छै तऽ ई जे छै बहुत अच्छा होइ छै और एकर बिक्री भी अच्छा होइ छै जेकी बहुत लाभकारी होइ छै किसान के लिए